आज काल हवामान म्हुटले ते खूब केन्नाय चेन्ज जाता अशें ना कितेंय आज पावस पडटलो फाल्यां इतलो हवामानाचेर कांयच सांगूंक शकना आज काल पयले म्हुणटा कितें थोडे दीस पावस पडटा थोडें म्हयने पावस पडटा थोडे म्हयने पावस झडना म्हूण पण आज काल कितें केन्नाय पावस झडटा त्या पावसाक लागून आज काल शेताचे कितलें परिणाम जाल्लेले आसा लोकां शेत पाड जाल्ले इबाड जाल्लेले आसा जशें की पावस झडलो की पावसाचे ते ताजी कणसां आयल्या आसता आतां ह्या टायमार कितें आसता थोडो टायम तर त्या टायमार कणसां येतां बारीकशी पावस कणसां जावपा टायमार पावस झडलो की ते कणसां पाड जाताय शेताची शेतां कणसां पाड जाली की खूब ते प्रॉब्लम येता घरान

मागीर डुकोर करता बैल खावपा येता गोरवां गोरवां खावपा येता मागीर शेवणे शेवणे ती रात दिसां सारकी खावपाक येतात कोण नासतरी शेवणे खाता शेवणे खाता म्हणटर तेका आमी खूब उपाय करता कितें ते आयदनां वाजयताय आयदन लावून धरताय एका झाडार ते वाजपा लागून ऑटॉमेटीक वाजपा लागून एक एक बोडी आसता आनी ती आयदन आसता ते वाजता लागून दवरतात आनी मागीर गोरवां आसाय ती सोडून घातल्यार ती खावपा येताय मागीर सांगप म्हणल्यार रातचे रातचे डुकोर येताय रातचे आनी ते ते शेताचे उबाय इबाड करताय ते तेंका आलटो पलटे करून सां नाचताय आनी सगले इबाड करताय आनी वोटताय ते तेका लागून आमकां रातचे शेतां पोळोवपा पडटाय उज्जो घालपा पडटा ते उजा पोली घालून ते करपा उज्जो घालून दोवोरपा पडटा आमकां तो उज्जो घालून ते राती राखपा पडटा नाल्यार माळ घालो म्हूण पडटा माळम घालता आमी राखपा लागून रातचे रातचे दुकोर आयल्ले ते धांवडपा लागून आनी दिसान पळोवपा गेल्यार ती शेवणीं आसता पळय तेंकां लागून आमकां राखचे पडटा दिसांन आनी रातीना राखचे पडटा शेवणीं ती सगळे आमकां पाड करताय तेका लागू आमकां शेताचे उंदीर शेत काबार करताय तेका आमी लागून शेताक बाम दवरपा पडटा वखदाचो तो बाम दलरून आम् ते वा् वासाचो बाम दोरतोय तो बाम दवल्लो की ते वयताय पूण तर सुद्दां पोडो पाड टायम येता तशे शेवणीं वा जनावरां येता सागळी की येवन आमची शेत पाड करता तेका लागून आम् ते शेताचेर खूब परिणाम जाल्ले आसा आनी ते आमकां पिकाचेर खूब जाले आसा जावूंक शकता बी तेक् लाग् आमकां ते कॅर घेवचे पडटाय काळजी घेवची पडटा त्या शेताची शेत पाड जाले तर आमकां घरान जेवपाक अन्न खूप प्रॉब्लम जाता खूब काळजी घेवची पडटा शेतां लागून